فن کار کی دھیرے دھیرے اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے اس لیے فن کار کی اہمیت ہونی چاہیے فن کار کو اہمیت دینی چاہیے فن کار کی جو چتر بناتے ہیں اس کو اہمیت دینا چاہیے کہ اس کے اندر ایک ہنر ہے چتر بنانے کا اور بہت سارے جو فن کار ہے اس کو بنانے کو اس کے اندر ہنر ہے تو اس لیے فن کار کو اہمیت دینی چاہیے اس کی اہمیت کو نہیں کھتم کرنی چاہیے تو اسی طرح ہر لائن کا فن کار ہوتے ہیں جس کو اچھے سے اچھے چتر بنانے آتا ہے اچھے سے اچھے ڈیزائن بنانے آتا ہے اس کو اس کو فن کار کہتے ہیں اس کو اہمیت دینی چاہیے